हेल्ल' मिथुन आंनो नोंनि गारिखौ नांगौ आं आलासि जानो थांनायदों ओइ माबायाव हावलिआव ओमफ्राय नों माब्ला थांनो हागोन ओमफ्राय नों थांबाथाय आङो नोंनि गारिखौनो लांगोन आरो नोंनो फैसाखौ बेसे नांगौ रिजार्भआव ओमफ्राय आङो नों दाम दरा मिलायोबाथाय आङो समबारै थांनाय जागोन बेनिफ्राय समबारै जोंहा न'खरनि साबा नङाबा सयजोन जागोन जों थांगोना बेनिफ्राय समबारै थांनाय जासिगोन आरोखि ओमफ्राय दामखौ नोंनो बेसे नांगौ ओमफ्राय दाम दरा मिलायबासो लांनाय जासिगोन सयस' दे होनबा सयस'बाबो लांनाय जागोन दे समबारै थांनाय जागोन आरो जागोन ओं जोङो फुङावनो थांनाय जागोन समबारै जागोन जोङो फैफिन्नाय जागोन हर थानाय जानाय नङा आरोखि दे होनबालाय जागोनबालाय अके